गायन में साँस नियंत्रण बहुत ही सपोर्ट काम करता है क्योंकि साँसों का नियंत्रण हमारे लय हमारी आवाज़ और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है क्योंकि हम एक बार में जितनी साँस लेते हैं उसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं हम किसी गाने को गा सकते हैं उसका लय सुधार सकते हैं तो इसी हिसाब से हमें साँसों को उस हिसाब से नियंत्रित रख के अंदर और बाहर करना होता है और गायन में क्या अगर साँस सही तरीक़े से उपयोग ना की जाए तो हमारे कई सारे सुर हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं तो उसी को ले कर हमें अगर हम साँसों का सही तरह से उपयोग करें तो उस से हमारे जो परफार्मेंस होता है हमारा जो गायन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इसको एक ही तरीक़े से सुधारा जा सकता है कि उसको बार बार प्रयास किया जाए